जगांतले पांच वेगवेगळे देश एक आसा भारत दुसरो आसा लंडन तिसरो आसा अमेरिका चवथो आसा आफ्रिका आनी पांचवो आसा पाकिस्तान